ہیلو ہیلو جی آداب جی ستیا ریڈیمیڈ گارمنٹس شو روم جی مجھے کچھ مینس یا کڈس یا کچھ آپ کے بھی شو روم میں اویلیبل ہے کیا ورائٹیز ہے بتا سکتے ہیں آپ اچھا مجھے در اصل میری بوٹیک کے لیے مجھے ہول سیل میں چاہیے تھا تو آپ مجھے دے سکتے ہیں لاٹ تو پوری پورے اٹھا پورے مل کے پانچ ہر کیٹگری میں سے فائیو فائیو اٹھانا پڑے گا اچھا اچھا ایک اس کی کہ کیا پیمینٹ کرنا رہیں گا ایک فائل لاٹس کی جی میرے بوٹیک کے لیے مجھے در اصل ہول سیل میں چاہیے تھا تو جی مجھے ڈسکاؤنٹ میں ہول سیل میں چاہیے تھا اور ضروری ہے ایک میں فائیو یا ٹو نہیں دے سکتے آپ یا آپ کے لیڈیس ویر میں کیا ورائٹیز ہے

اچھا تو فائیو اٹھانے پہ اور اس کے اماؤنٹس کیا رہیں گا اس کا اماؤنٹ فائیو کا ہول سیل سے میں مل جائے گا اگر ٹو ٹو لیں گے تو ریٹیل رہے گا کیا اچھا تو ٹو ہی اٹھانا پڑے گا فائیو اٹھانا پڑے گا اچھا جی تھینک یو